बिजली के उपकरण को हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए कोई घटना ना हो जाए हम जैसे प्रेस करते हैं तो हमें तो हमें वो लगी नहीं छोड़ना चाहिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन से बचाव के लिए हमें तुरंत प्रेस कर के उसको स्विच को उसको स्विच को बंद कर के एक जगह रख देना चाहिए जिससे कोई घटना ना हो जाए और हमें जो भी तार वग़ैरह खुला रहता है उसको दे देख कर आसानी से एक जगह रख देना चाहिए घर में कोई भी उपकरण ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए ओवन के पिछे जैसे हमे घर में चेक करते रहना चाहिए कहीं चूहे तार वग़ैरह तो नहीं काट रहे हैं जिससे हम अचानक में और कोई हाथ लगा दें और हमे करेंट आए तो हमें देखना चाहिए हर चीज़ों की कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जिससे हम हमारी जान को कोई ख़तरा ना हो सके